आं खामानि मावनाय जायगाफोराव सानै सुबुंफोरा नांज्लायदोंबा आरो गोब्राब थासारिफोर जादोंबा बुलायलायनाय जादों बा आङो सिगांग्रो बिसोर सानैनि बिसोर सानैखौ हमथागोन आरो सोंगोन दि मानि थाखाय नोंसोर सानैया नांज्लायदों मा जाहोननि थाखाय जेरै गौतम बुद्धआ सानै बिमाफोर सासे उन्दैखौ सेख'लायनायाव बियो बियो जाहोनखौ मिथिनानै सोंग्रोनानै लानानै जे बियो सलुसन दिहुनदों जेरै गथ'खौ बिसोर सानैजों आंनि गथ' आंनि गथ' बुंदों होम्बा बियो होन्दों दे नोंसोर सानैनिबो गथ'बा आङो बिखौ सानैनोबो सानै सानै रानसै होनबा सासे नंगौ बिमाया बादा होदों जे बियो बै हिनजावनावनो थाथों आंनि फिसाया जेबो दुखु दा मोन्थों बिदि होननानै बुंदों अब्ला बियो मिथिनो मोन्दों जि बिनि बिसोर सानैनिबो सासे सासे बिमाया नंगौ बिमाया सोर बे गथ'नि बिमाया बेखौ मिथिनानै बेयो हमनो हादों थिग बिबदिनो बियो रिजनखौ मिथिनो नाजागोन जे मानि थाखाय नांज्लायदों अब्बा जिनिसफोरखौ सेलायलायदों नामा अब्बा गावनि बैनि मुवानिखौनो बियो गावनि मुवा होननानै लादों नामा आं बेखौ मिथिगोरनो नाजागोन सिगांग्रो आरो सुलुसनाव लाबोगोन जेनेबा फावथेनफोरखौ खावनायफोरखौनो खावनानै लानायखौनो बियो गावनि होननानै बुंनानै लाबाय थादोंबा आरो एबा रां खावदोंबा बेफोरखौ आरो आं खामानि मावनायफोराव सिसि केमेराफोर दङबा आङो नायगोन जे मानि थाखाय अबेया बियो बिनि रांखौ खावमारदों नामा सिसि केमेरायाव नुजादों नामा आरो बेजों थाफानाय मानसिफोरनियाव आं सोंगोन जे नोंसोर माबाफोर नुदों नामा होननानै